हम अपन परिवारमे सब सऽ हेल्दी बनबए के लिय सबसे जिकिर करै छियै जेना मासु कऽ मासु बनेलहुॅं तऽ पारिवारमे सब आदमी खेलक तऽ ओहि सऽ कि हेल्दी बढ़े छथिन जेनाकि मछली भेल मासु भेल अण्डा भेल हरा सब्जी भेल ओहि सब सऽ साग भेल ओहि सब सऽ हेल्दी बढ़ै छै शरीर के तऽ हमसभ जेनाकि सब्ज हरा सब्जीमे झींगा भेल झिंगली भेल ई सबसे हेल्दी बढ़े छै तऽ कहलहुँ ई सब परिवार मे बनेलहुॅं जे एहि सबसे हेल्दी बढ़तै परिवार के जत्तेक समस्त आदमी छी ओहि सऽ शरीर अच्छा लागतै एहि दुआरे ई सब काज हम करै छियै जेनाकि कि कहै छै झिंगली भेल आओर कद्दू भेल आर कदीमा भेल ई सब सऽ परिवारमे हेल्दी बढ़ै छै तऽ ई सब चीज हम बनेलहुॅं बढ़िऑं सऽ सब परिवार के आदमी बहुत अच्छा सऽ खाना खेलक तहि